हँ बोल बोलियौ हँ मुण्डनके जे तऽ जे चीज लेबय से सबटा उपलब्ध छै बजियौ अहाँ की लेब हँ धोती जेहन रेंजके लेबय ओहने भेटत महँगासँ महँगा छै सस्ता सँ सस्ता छै जे चाही से बजबय तहन ने मिलत अच्छा मुण्डन उपनयन हेतनि सब चीजके सामान छै शादी बियाह हर रङ्गके कपड़ा छै आबि कऽ अहाँ लए सकय छी छै तऽ पाँच सओसँ लेके पाँच हजार तकके छै सभटा जेहन रङ्गके लियौ जेहन कॉटन लिअ पोलिस्टर लिअ सिल्क लिअ

हँ तऽ तै ने कहलहुँ जे सब जे अहाँ लेबय सब रेंजके मिलय छै पाँचो हजारके छै दसो हजारके छै जे लियौ नहि कोनो बात आबि जाउ लए लिअ पाँच सओ हजार रुपैआवला सब रेंजके छै हँ हँ दऽ दियौ डिस्काउंट जादा कपड़ामे डिस्काउंट मिलय छै दए दियौ बच्चो सबके कपड़ा छनि गर्मीके कपड़ा छनि सूती छै सब रङ्गके कपड़ा छै छोट सँ छोट बच्चाके पैघ सँ पैघ बच्चाके आउ अहाँ अपन लए सकय छी बच्चोके कपड़ामे डिस्काउन्ट हेतय अहाँके जखन इच्छा होइए एखनसँ शाम तक या काल्हि तक या परसू तक अहाँ आबि सकय छी आबि कऽ अहाँ सामान लए सकय छी ओइमे जे डिस्काउंट हेतनि ओ सबटा अहाँके उपलब्ध भए सकइए हँ अहाँ आबि कऽ अहाँ लए लियौ आउ चारि पाँच बजे करीब आउ एखन भीड़ चलय छै दुकानमे ओइ दुआरे एखन भीड़मे छी फसल शाम तक खाली हेतनि तऽ अहाँ आबि सकय छी तऽ मिल जेतय लाल मिलत पीयर आओर ओना व्हाइटमे छै अच्छा अच्छा नहि कोनो बात आबिके देख कऽ लए सकय छी हँ बहुत चीज छै सिल्कके साड़ी छै लक्ष्मीपतिके साड़ी छै सब रङ्गके छै सिल्कके साड़ी तीन हजार चारि हजार पाँच हजार